اردو زبان ادب شاعری اور فنی اظہار کی مختلف شکلوں میں استعمال ہوتی ہے ادبی اشعار کہانیاں ناول ڈراموں افسانے اور انشائیہ کلام میں اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نظمی اشعار میں مختلف اقسام کی شاعری جیسے کہ غزل نعت قصیدہ مرثیہ وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں فنی اظہار میں اردو زبان کو تخلیقی تصاویر کی شکل میں نمایاں کیا جاتا ہے جیسے کہ پینٹنگس اسکلپچرس اور فوٹوگرافی وغیرہ